जेके किसान घर में मुर्गियूं पालींदा आहिनि उहे उन्हनि जे बेदनि जे लाइ पहिरीं खां ई इंतज़ामु करे रखंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ घास विछाए रखंदा आहिनि जीअं हू आराम सां हुन में बेदा ॾेई सघनि ऐं जेके माण्हू हुननि जे कम लाइ रखिया वेंदा आहिनि उहे प पहिरीं खां ई अनूभवी हूंदा आहिनि जीअं हू ढंग सां मुर्गियुनि जा अंडा पे कलेक्ट करे रखनि ऐं जेके नन्ढा जानवर हूंदा आहिनि उन्हनि खे देखभाल जी वधीक ज़रूरत हूंदी आहे वॾनि जानवरनि खे वधीक ज़रूरत न हूंदी आहे पर नन्ढनि खे समय ते धाणो ॾियणो हूंदो आहे उन्हनि खे पाणी ॾियणी हूंदी आहे उन्हनि खे दवा ॾियणी हूंदी आहे इहो सभु समय समय सां करिणो पवंदो आहे इन करे उन्हनि जो सॼो ध्यानु रखियो वेंदो आहे ऐं जेके माण्हू हुननि जे कम लाइ रखिया वेंदा आहिनि उहे घणनि ई सालनि खां उहे कमु कंदा रहंदा आहिनि त उन्हनि खे उन ॻाल्हि जी ॼाण थी वेंदी आहे त मुर्गीअ खे कीअं पालिजे ऐं मुर्गी केॾी महिल बेदो ॾींदी ऐं केॾी महिल न ॾींदी